औ हागोन दे आंनि मुङा दिपालि नार्जारि आङो खुन्थायबारियाव जोनोम जादोंमोन आंनि माबाया थावनिया क'क्राझारावनो जोनोम जादों आं जोंहा दा बिब' बिनानाव साब्रैमोन ओमफ्राय बिमा बिफाबो दंजोबो दासान्दि ओमफ्राय आङो दा सिंमारि होन्नायाव हाबा जादों आंनि हासबेन्दा डिपेन्सआव साख्रि मावो ओमफ्राय जोङो दा टाउनाव हा बायनानै थाफैबाय ओमफ्राय आंहा गथ' सानै हौवासा सासे हिन्जावसा सासे हिन्जावसाया गेदेर हौवासाया दुइसिन ओमफ्राय दा फिसाजो गेदेरा क'क्राझार बिनेस्वर ब्रह्मनि इन्जिनियारिं कलेजावनो एडमिसन लाबाय बेहायनो फरायसिगोन बिटेक खौ ओमफ्राय दा फिसाज्लाया क'क्राझार दन बस्क इंलिस मिडियामावनो फरायगासिनो दं ओमफ्राय दा बरर्तमान आं न'आवनो हारसिं गथ'फोर सानैखौ लानानै संसार सोलिगासिनो दं आरोखि मोजाङै मोजां ओमफ्राय दा बिदिनो जेनेबा आंनि मुं हासबेन्दआ बाहेरायाव थानानैबाबो साख्रि मावबाबो आं दा बोरायनि माबाजोंनो जेनेबा साहजजोंनो आं दा संसारखौ सालायनो मोजां मोनदों मोजाङै मोजां जागासिनो दं फिसाफोरखौबो मोजाङै मोजां फेदेरबोबाय दा मोजां आरोखि बर्तमान आंनि संसारा आरो जोंनि जोनोम जेनेबा जोंनि थावनियाबो जोबोद मोजां बांद्राय दावराव दावसि गैया पलुसननि जेबो माबा गैया प्रब्लेम गैया आरोखि दैनि प्रब्लेम गैया जों मिथिंगायारि गासिबो नेचारेल मोजाङै दं मोजांथ' गासिबो मोजां आरो स्कुल कलेज दंजोबो जोंनि क'क्राझारावनो